کھیل کھیلنے سے دیر علاقوں کی لوگوں کو ایسے بہت سے فائدے ہیں جو کھیل کھیلنے سے لوگوں کو ملتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ دیر علاقوں میں جب بچّے کوئی گیم کھیلتے ہیں تو بعض علاقوں میں ہمارے بہت زیادہ چہل پہل رہتے ہیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارا گھر میں جیسے دل نہیں لگتا بور ہونا تو اپنے باہر آ کر اپنے گریل سے بچّوں کو دیکھنا اور ان کو دیکھ کر ہمارا بہت سا ٹائم پاس ہوتا ہے اور ہمیں اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے ایک ٹائم جب ہم بھی چھوٹے سے تھے تو ہم بھی ایسے کھیلا کرتے تھے کچھ گیم ایسے ہوتے ہیں جو مطلب جو ہمیں اپنا بچپن یاد دلاتا ہے تو ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ اتنے اچّھے سے گیم کھیلتے ہیں کہ پھر سوچتے ہیں کہ ایک ہم بھی تو تھے تب ہم چھوٹے سے تھے کتنا کھیلتے تھے اور جو لوگ ہوتے ہیں جو بھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی بہت دیر لگتا ہے کہ بچّوں کھیلتے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت زیادہ رونق رہتی ہے گلی میں علاقے میں بہت زیادہ چہل پہل رہتی ہے اگر یہ بچّے گیم نہ کھیلے کھیلیں نا تو بالکل سونا سونا لگتا ہے اگر نہیں کھیلتے تو اس لیے ہے نا بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا نظر رکھنا ہر چیز کو دیکھنا ہر گیم کھیلنا کھیل کھیلنے سے بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں جو کہ بچّوں کو ملتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچّے ہوتے ہیں کھیلنے کو تو بڑے بّچے بھی کھیلتے ہیں سبھی کھیلتے ہیں پر کچھ گیم ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں ہی کھیلے جاتے ہیں جب ہم کھیلتے تھے تو ہمیں ان کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آتا ہے